तोरा दिक्कत अइसँ दस साल पहिले बहुते दिक्कत रहय आब कि बढ़िआँ पढ़ाइ पढ़बय छै बच्चा सभके इसकुल जाइ छै कहियो नहि जाइ छै एन्ना ओन्नी करय छै जेतय तब ने ठीकसँ पढ़तय मास्टर सभ पढ़ेतय बाल बच्चा सभ खेलय धुपयमे लागि जाइ छै टाइमसँ जेतय तब ने टाइमसँ पढ़तय लिखतय एतै मास्टर सभ आरामसँ बैठल रहय छै बच्चा सभ जेबे नहि करय छै पहिले बहुत कम कम पढ़ाइ रहय आब पढ़ाइ बढ़िआँ पढ़ाबय छै लिखाबय छै ठीकसँ सभकिछु दै छै बाल बच्चा जेतय तब ने ठीक ढङ्गसँ पढ़ेतय कोचिंगमे टीसनमे एन्ने ओनी उ सभमे पैसा लगय छै इसकुल जेतय इसकुलके पढ़ाइ करतय ठीक ढङ्गसँ तब ने पढ़ेतय मास्टर

बच्चा जेतय तब ने ध्यान देतय बच्चा सभपर मास्टर पढ़ेतय लिखेतै बच्चा सभ हरामपानि करय छै तऽ